वह मेरा में व्हाट्सप चलाती हूँ वह मेरी मैसेस से मेरे परिवार से मेरे रिस्तेदार से मेरे फ्रेंड वगैरह उनसे बात भी हो जाती है मेरी इसके बाद उनके स्टेटस भी आ जाते हैं देख लेते हैं हम और आयडू कॉल वीडियो कॉल भी हो जाती है सब कुछ हो जाता है और इसके बाद यह मैंने एक मीशो ऐप्प कर रखी है जिससे मैं ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मँगाती हूँ कपड़े भी मँगाती हूँ मेरी छोटी बच्ची उसके लिए भी मैं कुछ मँगाती हूँ वह तो अस बहुत वगैरह सामान मँगाए मैंने जैसे बहुत सारे सामान हैं वह मँगाए बहुत अच्छे निकले और मँगाती रहती हूँ मैं मीशो से ऑनलाइन मेरी मेरा ऑर्डर भी हो जाता है और आ भी जाता है मेरी डिलेवरी ऑन भी जाती है अच्छे से